हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से मनोरंजन करते हैं जब टी वी में सीरियल देखते हैं या मूवी देखते हैं यदि किसी प्रकार का कोई छूट गया तो हम मोबाईल में भी अपने या सीरियल को देख सकते हैं किसी प्रकार के कोई गाने हो एल्बम हों या कोई भी गाने हो वो हम देख सकते हैं आज कल तो यूटूब भी चलने लगा है तो उससे हम लोग कई प्रकार का याने ख़बर हो या मनोरंजन हो कई प्रकार की विडियो आ रही हैं मनोरंजक तो वो भी देखते हैं कॉमेडी वाली तो बहुत ही अच्छा लगता है और रेडियो के माध्यम से रेडियो मिर्ची में हम अच्छे अच्छे पसंदीदा गाने सुनते हैं तो वो भी हमें अच्छा लगता है जब भी हमें समय मिलता है और कभी मूवी देख लेते हैं कभी सीरियल देख लेते हैं कभी